जि'यां साढ़े पंजाह् होइये सौ होइया पंज ज्हार होइया दस ज्हार होइया त्रीऽ ज्हार होइया पंजाह् ज्हार होइया अस्सीं ज्हार होइया पंजहत्तर ज्हार होइया बीह् ज्हार होइया अस्सीं ज्हार होइया